पिछला जेनरेशनमे पहिलका जेनरेशनमे आबक जेनरेशनमे बहुत कऽ अन्तर अछि हँ जेना पहिलुका महिला सभ बाहर भीतर नहि जाइत छलथि मर्द सभ जाइत छलखिन लेकिन आइ कल्हिके जेनरेशनमे केओ घरमे रहऽ नइ चाहैत छै सभ चाहैत छै जे हम जोब करि नौकरी करि बच्चाकेँ पढ़ाबी हर लाइनके पकड़ैत छै जेना पहिलुका छलनि सभ घर पर महिला सभ रहैत छलथि तऽ ओ चूल्हा पर जलाओनसँ खाना बनेलथि आइ कल्हिके जेनरेशनमे ककरो टाइम नहि छै तऽ ओ गैस पर बनबैत छथि पहिलुका छलै जे जाँताके कुटल पिसल खाइत छलखिन ने आब मीलमे नहि तऽ आटा खरीद कऽ आनि लिअ आशीर्वाद बला आ खाउ पहिले खेतमे जाइत छलहुँ जेना देखैत छलियै जे बैलसँ हलसँ खेती होइत छलै आब अहाँकेँ टैक्टरसँ होइत छै केओ काटैत नहि छै गेहूँ भेल धान भेल ई सभ केओ काटैत नहि छै सभ मशीनसँ कटबेलक मशीनसँ दौनी करबेलक पहिलुका जमानाके आओर आइ कल्हिमे बहुतके अन्तर छै जेनरेशन बदलि रहल छै एनाही आगा जेनरेशन बदलैत जेतै तऽ बहुत किछु बदलि जेतै